जय झूलेलाल तव्हां कहिड़े रेस्टोरंट मां ॻाल्हायो था असांखे रेस्टोरंट में पुछिणो हुओ तव्हां तव्हांजो मैन्यू छा आहे छा रोटी ठाहींदा आहियो हम्म

अच्छा असां पंज छह दोस्त कल्ह सोचूं था अचण जी त मां पहिरों तव्हां खां मैन्यू पुछणु चाहियां थो छा छा आहे हुन खां पोइ मां हुन दोस्तनि खे टाइम ॾेई करे तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त असांजी पोइ हुन मैन्यू ते रोटी जी तयारी कराए रखिजो त हुन जे लाइ मां मतलबु कीअं तव्हांजो कुझु थाल्ही सिस्टम आहे या तव्हां पर लेट जे हिसाब सां ऑडर वठंदा आहियो या तव्हांजा रेट्स वग़ैरह कीअं आहिनि थोरो सो मूंखे हुनजे बारे में ॿुधाए रखो हा हम्म हम्म अच्छा जीअं थाल्ही अगरि असां जीअं छह सत ॼणा आहियूं तव्हां खां थाल्ही घुरायूं था त थाल्हीअ में छा छा भाॼियूं और उहो ॾींदा आहियो और छा रेट हुनजो लॻाईंदा आहियो थोरो हुनजे बारे में

हा

अच्छा हम्म हम्म हा हम्म हम्म अच्छा मतलबु हिकु थाल्हीअ जो रेट अमाऊंट कुझु फ़िक्स हूंदो न तव्हां वटि जीअं तव्हां थाल्ही ॿुधाई त हिन में छा रेट अच्छा अच्छा स्वीट में हुन में बूंदी विझंदव अच्छा जीअं असां हुन खां पहिरों जीअं चाईंदासीं कि कुझु असांखे स्नैक्स में आईटम मिली वञे त स्नैक्स तव्हां वटि छा छा आहे हुन ते कहिड़े प्लेट जे हिसाब सां या कीअं तव्हां ॾींदा आहियो स्नैक्स में छा छा तव्हां मांखे ॾेई सघंदा आहियो हा हा

हा इन्हीअ खे जीअं पनीर चिल्ली फ़्रेंच फ़्राइस आहे प्लेट जे हिसाबु तव्हां रेट लॻाईंदा आहियो रेट तव्हांजा कीअं छा आहिनि जीअं पनीर चिल्ली का फ़ुल प्लेट घुरायूं था अच्छा और उहो पनीर टिक्का वग़ैरह अच्छा और तव्हांजो इहे सोयाचाप वग़ैरह मलासोया चाप त थोरा रेट तव्हांजा ज़्यादा नाहिनि रेट में कुझु तव्हां डीस्काऊंट बि कंदा आहियो कि रेट तव्हांजा फ़िकस्ड आहिनि टेन पर्सेंट डिसकाऊंट ॾींदा आहियो और आईटम हिकदमि फ़्रैश मिलंदो असांखे हम्म अच्छा अच्छा अच्छा और बि कुझु आईटम स्नैक्स में कुझु नओं आईटम कुझु अहिड़ो आहे जेको असां पहिरों न खाधो हुजे तव्हां असांखे न कोई नओं आईटम जीअं स्नैक्स में या मेन कोर्स में कुझु नओं आईटम अहिड़ो जीअं सिंधी आईटम हूंदा आहिनि कई तरीक़े जा हुन में तव्हां ॿियो छा नओं आईटम ठाहिराए था सघो जी अच्छा अच्छा अच्छा हम्म हम्म हा तव्हां नम्बर ते मैन्यू मोकिले रखो पोइ मां तव्हांखे पंहिंजो कल्ह असां सत अठ ॼणा ईंदासीं हुनजो ऑडर मां तव्हांखे वॉट्सप ते मोकिले रखंदोमांव त कल्ह हुनजी तयारी करे असां अचण खां पहिरों तव्हांखे कलाक पहिरों कॉल करे रखंदासीं त महिरबानी करे अहिड़ो रोटी खाराइजो असांजे दोस्त यारनि खे कि उहो खाई करे उन्हनि खे सुठो लॻे ठीकु आहे जय झूलेलाल